अच्छा असें मोटिवेशन करना बच्चें गी ग्रां च जेहडा गेमा शेमा घट्ट खेलन ओह्दे आस्तै बोलना चांह्दे अस तां ओह्दे कन्नै इयै सुजैशन करदे कि बाकी खेलां शैलां जेहड़ी हुंदी उंदे च पेरेंट्स ना उंदी बी बहुत सारी जेह्ड़ी उंदी ऐ जागत कन्नै जेह्ड़े हुंदे अपने करी सकदे बाकी जेह्की बाकी इ'यै हा कि उ'नें मोटीबेट करना चाहिदा बच्चें गी बाकी अस जेहड़े ना अस बी बहुत सारा मोटीबेशन करदे हा जित्थै बी जंदे तां बच्चेै गी इ'ये मोटीवेशन करदे की खेला जेहड़ियां ना बहूत जरुरी ना बाकी खेलो ज्यादा जेह्ड़ा अपना फोन शोन दी जेहड़ी स्क्रीन है ते मतलब नुक्सान पुजांदी अक्खी ओक्खी गी मतलब अक्खी गी प्राबल्म होई सकदी बाकी इ'यै तुस गी सुजैशन करदे बाकी उनें ई पेरेंटस गी बी अस समझांदे जेह्ड़े कन्ने जारिये बाकी बाकी इयै अपने पेरैंटस गी कि उनें ई समझना थोह्ड़ा बहुत बाकी टाइम शाइम जेह्ड़ा कनजूम नेई करो स्क्रीना उप्पर स्क्रीन जेहड़ी एह् बहुत ही मतलब इफैक्ट होई सकदा अक्खियें गी ठीक ऐ एह्दे करी जेह्ड़ी ना मतलब घट्ट जेहड़ा टाइम कनजूम करना बाकी बाकी उऐ जेहड़ी एह् गेमां शेमां न एह् बड़ी जरुरी होंदियां ना बच्चें आस्तै खेलना शेलना चाहिदा उनें बाकी इ'नें दिनें च केह् है कि बच्चे बुच्चे घट्ट ऐ इंटरेस्ट दिंदे खेलने खोलने गी ज्यादा स्क्रीन दे फोने शोने दे चक्करे च रौंह्दे तां गै मोटीवेशन करना चाहिदा उनें गी मोटीवेशन नेई करदे मोटीवेशन करगे उनेंगी तां उनें जेह्ड़ा है अपने खेलने शेलने दे बिच्च घ्यान लगी पौना देन बाकी अस बहुत मोटीबेट करदे लोकें गी बाकी तुसें बी थोह्ड़ा बहुत घ्यान रक्खना चाहिदा मोटीवेशन करने आस्तै बाकी बाकी इ'यै मोटीवेशन करो बच्चे बुच्चे गी इ'यै है और केह् है इत्थै कुछ नेईं ऐ रक्खा दा खज्लज डिपार्टमेंट ऐ